प्राइवेट क्लास ऐं ट्यूशन अॼु जे ज़माने में तमामु ज़रूरी आहिनि ॿार उते ध्यान सां ॿुधनि था टीचर हुन ॾे ध्यानु ॾियनि था उन्हनि खां टेस्ट वठनि था इमतिहानु वठनि था हुनखे समुझाइनि था उद्धाहरण ॾियनि था हिन जे ॿार चङी तरह समुझनि था ॿार पढ़ी करे रिवीज़न करे हुशियार थियनि था सुठियूं मार्कूं खणनि था हिनजे करे मां हिनखे पसंदि कंदी आहियां